इस क्षेत्र के लोग हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं कोई भी समस्या होने पर मुस्लिम इमाम साहब से पूछते हैं जाकर सलाह लेते हैं कि इस तरीक़े से कर कोई ऐसी बात हो गई या कोई घटना हो गई तो दीन के बारे में भी हम लोग उनसे पूछते हैं पूछताछ करते हैं वे अच्छा तरीक़ा बताते हैं उसपर चलने की इजाज़त देते हैं और रह गया

यह एक तरीक़े का यह बताते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे मर गया तो उसको दान पुण्य नहीं करना चाहिए यह पेड़ों पर पानी नहीं दूध नहीं डालना चाहिए पत्थरों को नहीं पूजना चाहिए इसलिए ये सब हुआ ढकोसला ढकोसला होने के बाद जो उसमें कोई कोई है कि ये पत्थर को पूजते हैं तो उसमें लोगों की जाती में कहते हैं कि पत्थर को पूजने से क्या होगा वह हमको यह देगा नहीं वह अपना सम्मान ख़ुद बनाए अपना व्यवहार ख़ुद बनाए और अपने रास्ते पर चलने की ये अनुमती करें और पुजारी बाबा से पूछते हैं तो अरे कोई मर गया तो मन्दिर पलंग चढ़ा दो तो दान पुण्य कर दो खाना दो तो यह सब फिज़ूल ख़र्च है उन लोगों क में ऐसा कहते हैं और हम लोगों के मुसलमान भाईयों में है कि अगर कोई मर गया तो उसको जैसे खाना देना है तो यह सब भी मुस्लिमों कास्ट में जैसे सुन्नी वह्हाबी यह सबका लफड़ा सफड़ा होते रहता है तो हम लोग इमामों से पूछते हैं और अपने दीन पर चलने की यह यह करते हैं ख़ुद से भी करते हैं और यह बहुत से लोग है कि कोई मर गया तो चलो उसका भोज भंडारा करो लाद करो यह सब करते हैं तो कोई मो कोई हाफ़िज़ मौलाना फतवा देते हैं कि यह सब नहीं करना चाहिए ख़ुद से जब मरने से पहले ख़ुद से अपने हाथ से दान करें दे दें यह सब ख़ुद से करना पड़ता है करिए तो वह आपके लिए बेहतर होता है और यह वह आपको काम आता है और यह क्या वह मर गया घर में कुछ है नहीं लेओ चला दो चढ़ा दो उसको मतलब हज़ार रुपया का यह दो हज़ार रुपया दे दीजिए तो यह क्या है घर में कुछ है नहीं ख़ुद अन्न नहीं है और दूसरों को ला करके कर्ज़ लो तो इस पर क्या बोलते हैं कर्ज़ लो लोन लो लोन ले करके उसको दो यह सब चीज़ें हम लोगों के मुसलमान में नहीं बोला जाता है करने के लिए हाँ जो अपने हाथ से जितना भी दान पुण्य करना है करके जाइए वही चीज़ है आपके

कोई बन गया ए ब्राह्मण तो कोई बन गया यह कोई बन गया ब्राह्मण तो कोई बन गया सन्यासी तो कुछ कोई मुस्लिम तो कोई सिख कोई जुलहा कोई धुनिया तो कोई चमार कोई धुसाद ये सब तो ख़ुद से ना करते हैं ईश्वर अल्लाह एक है